खेती पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहता है यदि मौसम खराब होने पर यदि खेतों में फसल को नुकसान पहुंचता है तो सरकार ने एक नई प्रकार की योजना बनाई है जिससे कि उन जिन किसानों के खेत में फसल का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलता है यदि कांग्रेस सरकार होती तो यह नियम होता परंतु हमारे देश में फिलहाल भाजपा सरकार चल रही है जो कि यह नियम को नहीं लागू करता है हम किसान के फ़ायदे के लिए हम सभी भारतवासियों को एक तरह का नियम बनाना चाहिए यदि हमारे किसान भाइयों के खेत में फसल नष्ट हो जाए तो उन्हें भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें थोड़ी राशियां प्रदान करना चाहिए जिससे कि उस किसान को परेशानी न हो अतः हमें मिल कर किसान को कई प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए यदि किसान की एक फसले नष्ट हो गई तो वह अपने जीवन में किसी प्रकार का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वह पूरे तरह से खेती पर निर्भर रहता है अतः हमें उसको खेती करने से लिए प्रेरित करना चाहिए ना कि उसके फसल नष्ट होने पर उसे किसी प्रकार के मदद नहीं करना चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में रह रहे सभी किसानवासियों को को नियम करवाना चाहिए कि यदि किसी किसान के फसल नष्ट हो गए हों तो उसे उसे कई प्रकार के मुआवजे देना चाहिए यह नियम हमारे देश में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया था परंतु भाजपा सरकार जीतने के कारण यह नियम पारित नहीं हुआ था हमें भाजपा सरकार से भी अनुरोध करना चाहिए कि हमें यह यदि किसान के फसले नष्ट हो गई हों तो उसे मुआवजा देना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना मुआवजे के किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है अतः उसे हमें सहायता प्रदान करना बहुत जरूरी है